ادب شاعری کی فنی اظہار اردو زبان میں ہوتی ہے اور یہ اردو زبان ہماری مدر ٹینگ ہے اس لیے ہمیں ہم سب کو اردو پڑھانا چاہیے اسکولوں میں بھی اردو پڑھانے کی پرمیشن ہے